मूं घणनि ई चटाभेटियुनि में बहिरो वरितो आहे स्कूल जे ॾींहनि में मूं बि घणेई डांस प्रतियोगीताउनि में हिस्सो वरितो हो जंहिंमें मां इनाम बि खटिया आहिनि अॼु बि मूंखे डांस करण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे

पंहिंजे नन्ढड़े ॿारनि खे बि सेखारींदी आहियां या कंहिंखे बि डांस सेखारण लाइ के चवंदो आहे त मां उन्हनि खे सेखारंदी आहियां मुंहिजो अनूभव डांस जो ॾाढो सुठो हो मां स्कूल जे ॾींहनि में हिकु पंहिंजो अलॻि ई नालो ठाहियो हो न डांस में अॼु बि मूंखे डांस करण लाइ केरु बि चवंदो आहे त मां हिकु मिंट बिना सोचे उथी डांस करण लॻंदी आहियां मूंखे डांस करण लाइ पंहिंजा पेर पाण ई थिरकी पवंदा आहिनि अॼु बि मां कहिड़े बि तरीके़ सां डांस कंदी आहियां चाहे उहो सिंधी हुजे मरा मारवाड़ी हुजे या गरबा छो न हुजे मूंखे सभी प्रकार जा डांस करण ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि मूंखे डांस करण लाइ अॼु बि केरु बि चवे त मां ओॾी महिल ई डांस करण अची वेंदी आहियां